आंनि नेगेटिब एक्सपिरियेन्स आ जाबाय फेर एन हेनसाम बे फेर एन हेनसाम क्रिमखौ आं गोबां मानसिफ्रा आंनि सिगाङाव बुंदोंमोन बिराद बेखौ फुनोब्ला हेन्डसाम जायो मोखाङा गुफुरबो जायो मोखांनि सालमायफ्रा खारो आरो आंखौ दखानदाराबो बुंदोंमोन बे क्रिमखौ फुनोब्ला बिराद मोजां मोखांनि बिगुरा मोजां जायो स्लिम स्लिम जायो

दखानदारनि बुंनाय बायदि बे क्रिमनि पावारा दिनै आंनि मोखाङाव मिलाय फैयाखिसै आं बे क्रिमखौ फुननानै सप्ताहसेनि गेजेरावनो आंनि मोखाङाव सालमायआ गोबां बेरदों आंनि मोखाङा गाज्रि जादों आं जोबोद दुखु मोनदों बेबायदि आंनि मोखांनि सालमाय बेरनायाव गाज्रि जानायाव आं जोबोद मोजां जागोन होननानैसो आं बायदोंमोन बे क्रिमखौ नाथाय दखानदारनि बुंनायाबो दिनै खामानि होआखिसै आरो लोगोफ्राबो आंखौ साजेशन होनायनि बाथ्राफ्रा दोनै जायाखिसै लोगोफ्रा बुंदोंमोन बेखौ बायनानै फुन फुनोब्ला नोंनि मोखांनि सालमायफ्रा खारगोन मोखां गुफुर जागोन मोखाङा गुरै थागोन मोखां मोजां जागोन बिदि बुंनाया मोनसेबो जायाखिसै आं बेखौ बायनानै फुननायाव आंनि मोखाङा गाज्रि जादों बे फेर एनद हेन्डसाम क्रिमखौ फुननानै आं गोबां दुखु मोन मोनदों दखानदारखौबो आं दुखु मोनदों आरो बिनि प्रडाक्ट जाय फेर एन हेन्डसाम बिनि बानायगिरि बिखौबो आं दिनै दुखु मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला बे फेर एन हेन्डसाम क्रिमखौ फुननानैनो आंनि मोखाङा गाज्रि जादों आं दिनै लामा ससे ओंखारनो हायाखै बे क्रिमखौ फुननानै लोगोफ्राबो आंखौ मिनियो आं दिनै दुखु मोनदों बेबायदि आंनि मोखां गाज्रि जानायाव जेन' बे क्रिमखौ गुबुनाबो बाहाया जेन' आं जे जाबाय गुबुना बेबायदि जाया बेखायनो आं खावलायो आंनि लोगोफोरखौबो जे बे क्रिमखौहाय फुना जाहाथे दस्रा क्रिमखौ बाहायो फुनो आंनि मोखाङा गाज्रि जानायाव आं जोबोद दुखु मोनबाय दखानदार आरो बे फेर एन हेन्डसाम नि क्रिमनि दिहुनगिरि बिखौबो आं दोनै दुखु मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला आंनि मोखाङा गाज्रि जाबाय